गेलेनाया जिउआव जोंनि थाखाय गोनां मानोना गेलेनायखौ जोङो जेब्लायबो गोसोआव लानांगौ मानोना गेलेयोब्ला जोंनि देहाया जोबोरैनो स्थ्रं आरो देहाया थाजिम आरो मोजाङैनो थायो गेलेनायखौ जों जेब्लाबो लानो हायो नों जायखि जाया गेलेनाय नोंनि जिउआव नों जेखौ साबसिन मोनो बेखौनो गेले अब्लानो नोंहा गेलेनायाव मोजां जालांगोन आरो जिउआव जाफुंसार जागोन गेलेनायखौ जों दानि जुगाव बे गोदान मुगायाव जोङो गावबा गावनि थांनानै थानायनि राहा लामा हिसाबैबो जों लानो हासै मानोना बुहुमनि दाब दाब जायगाफ्राव गेलेनायजोंनो मानसिया गाव गावनि जिउखौ खुंनानै लानो हायो जोंनि जिउआव गेलेनायखौ लायोब्ला जोङो गोसो होनानै एबा गोसो होथाबनानै गेलेनाया मोजां मानोना गेलेनायनि गेजेरजों नोंनि जिउआव जाफुंसार जायोबा नोङो हारसिङैनो जिउ खांनायाव नोंहा हेफाजाब जागोन जोंनि ओनसोलाव गेलेनायखौ जौगा होनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा आखायाव लानांगोन मानोना गोदो गोदाय जोङो उन्दै समाव जोङो गेलेयोमोन दुब्लि बारियाव एबा फिल्द आव जेब्ला जों फुटबल फोर गेलेयो अब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि फुटबल गेलेनाय थासारिया जोबोरैनो गाज्रि गेलेनाय जायगा जाय फिल्दफ्रा मोजां नङा आरो गोजौ गाहाय समान नङा इसे अखा हाब्लानो दै देरो बेफोरनि थाखाय जोङो गेलेनो हायाबो जायोमोन नाथाय दानि बे ओनसोलाव जों गेलेनाय खौहाय जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफोर एबा ओनसोल दैदेनगिरिफोरा दायथ' लायोब्लानो एबा आखायाव लायोब्लानो एबा हेफाजाब होलायोबानो जोंनि गेलेनाया जौगागोन आरो जोङो गावजों गावनो रोंगौथि गोनां सुबुंफोर गामि ओनसोलनिफ्राय ओंखारलायनो हागोन